नमस्ते भैया बताएं का हाल चाल है दुकान तो बढ़ियाँ है दुकान चल रही है हमारी बढ़िया फर्स्ट क्लास लगी है कौन सा घटिया भैया हम नम्बर एक का माल बेचते हैं तो अरे इतना अच्छा मीट काट कर रखे हैं लाल लाल दिख रहा है कुछ नही है आओ खरीद कर ले जाओ हम बर्फ वाली मछली लाते ही नही है हम अपना तालाब से मरवाते है अरे सर ऐसा मत करिए आपको लेना हो तो आ जाइए आराम से अरे मछली हमारी बहुत सस्ती है एक सौ बीस रुपये किलो है एक सौ बीस रुपये किलो है मछली ले लीजिए रोहू है रोहू नही ये ताजी है बर्फ़ वाली तो बगल मे लगी है ये देखिए ये बर्फ़ ये बगल मे है बेकड़ा बर्फ़ वाली भी अच्छी है सब ले रहे हैं ले जा रहे हैं सब बर्फ़ वाली सौ रुपये किलो है अरे सर हम ये कहाँ कह रहे हैं आप है अरे सब तो बेच रहे हैं हम भी वही बेच रहे हैं अरे भैया आप आओ आप पैसा मत दीजिएगा हम आपको थोड़ा थोड़ा वैसे दे देंगे आइए आपको रोहू काट कर दे देंगे सबसे नम्बर एक की मछली है एकदम तालाब से लाए हैं खरीद कर लाए हैं हम उसे हाँ तो एकाध दो कस्टमर है भेज दीजिए हमारा सोमवार को लगता है और शुक्रवार को लगता है मंगल मंगलवार को बंद रहता है हाँ दो दो तीन जगह मार्केट में लगाते हैं का बाजार लगाते हैं और यहाँ पर मार्केट में लगाते हैं और अपना बड़ा बाजार मे लगाते हैं चौक नहीं नहीं चौक की तरफ नहीं उधर बहुत बहुत वो है दिक्कत ज़्यादा है वहाँ जो है बेचने नहीं देते इस समय एसे भी बहुत टैक्स वैक्स देना पड़ता है तब तो तब जा कर कहीं बिक पाता है नहीं तो बिक ही नहीं पाता नहीं जी नमस्ते सर नमस्ते